जो कोण मनीस जनावरां घेता किंवां गिरायक जो कोण आसा तेका आदार दिवपी बऱ्योतश्यो श्यो गॉवरमँटाच्यो स्किम्स ज्यो आसात त्यो आसा आमी समज जर गोंयचो जर विचार जर करीत जाल्या गोव्यान कामधेनू किंवा कामधनी सुदारीत अश्यो ज्यो कितें गॉवरमँटाचे स्किमी आसात किंवां स्किमींतल्यान ल्हान शेतकरी सुद्दां बरे तरेचीं जनावरां जीं आसा मागीर ती गाय आसत म्हस आसत किंवा कोंबड्यो आसत किंवां कोणीय आसत ह्यो घेवंक शकता कारण गॉवरमँटा कडल्यान तेका सबसिडी जी आसा ती गावता आनी म्हाका दिसता ह्यो अशेंच तरेच्या गॉवरमँटाच्यो ज्यो कितें येवजण्यो आसात हितुंतल्यान बऱ्याच लोकांक ज्या कितें आसा ते तेचो फायदो जाता आनी गॉवरमँटाचें हेचे खातीर म्हाका दिसता की आमी सगळे शेतकरी जे कोण आसात तेणी गॉवरमँटाचे हेचे खातीर धन्यवाद किंवां देव बरें करूं म्हणपाक जाय